میں نے شدید موسمی حالات میں کافی بار شوٹنگ کی ہے اور ایسے موسم میں مجھے شوٹنگ کرنا کافی اچھا لگتا ہے جس سے کافی ایک ڈارک سی سینری کریئیٹ ہوتی ہے اور ایک کافی اچھا لک آتا ہے جس سے کافی تصویر میں سیرئسنس نظر آتی ہے اس میں مگر میں دن کی روشنی میں زیادہ تر فوٹوز کھینچنا پسند کرتا ہوں مجھے ڈارک سینریز اتنی پسند نہیں ہے مجھے لائٹ سینری زیادہ پسند ہے اور شدید موسم حالات میں بارش اور بادل کافی متاثر کرتے ہیں فوٹوز کھینچنے کے لیے